हांजी हांजी नमस्ते बस ठीक तुस सनाओ किश नि बस बच्चे पढ़ा दे आं अच्छा अच्छा अच्छा हांजी कोई गल्ल नि छुट्टी थ्होई जाह्ग तुसें उ'दे आस्तै पैह्ले एप्लीकेशन देनी पौनी जेह्दे उप्पर पैह्ले मेरे साइन होने फिर उं'दे प्रिंसिपल सर उं'दे साइन होने और तुंदे साइन होने नेईं तुस घर पढ़ांदे रवेओ उसी थोह्ड़ा जेह्ड़ा इत्थै दस्से दा होग घर बी दसदे रवेओ कोई गल्ल नि कोई गल्ल नि कोई गल्ल नि अस पढ़ाई लैगे ठीक ऐ ठीक ओके